जइसे सबजिए लगबै छै लोक बैगन आओरके तऽ गाछे लगै छै आओर भिण्डी आओर टोहल जाइ छै भिण्डी टोहै छै मुरै आओरके छीटि दै छै कोबी ओबीके तऽ गाछे लगै छै कोबी भेलै टमाटर भेलै लत्ती पत्ती परोरके दूरवला बैसक्खो आओर लोक लगबै छै आलू आओर तऽ किआरी बनैके आलू लगबै छै लोक भिण्डी तऽ वएह किआरीमे भिण्डिओ लोक दै दै छथिन कतेक लोक खेती करै ले जिनका आबै छै बढ़िआँसे लगबै ले या तऽ किआरी बनैके अल्लू दै देलक ओकरा निचेवला बिचला रेघबामे भिण्डिओ टोहि दै छै तऽ भिण्डिओ हो गेलऽ अल्लुओ हो गेलऽ कतेक लोक मकइ टोहि देलक ओकरेमे वएह होइ जाइ छै तऽ सब सबजीमे होइ गेल आओर कद्दू आओर परोरके लोक लगै दै छै बैसक्खो लगबै छै कदुआ आओर अथी भादो लगबै छै भदबिओ होइ छै एगो दुइ बेर लागै छै सालमे कद्दू परोर ईसब आओर झिङ्ग झिङ्गा आओर सबचीज तऽ लगै छै सालमे दुइ बारी आओर फूल आओरके गाछी तऽ गुलाब आओर कतना रङ्गके होइ छै ने गुलबिआ गुलाब उजरका गुलाब ओसबके तऽ ठाढ़िए लगै छै आओर अड़हुलो आओरमे सबके ठाढ़िए लागै छै चुनार आओरके गाछे लागै छै कातिकमे चुए छनि भगवानके चढ़ै छनि दुरगा आओरजीके सब फूल गेन्दा आओर कोन समयमे लागै छै वएह कोन महिनामे लगबै छै गेन्दा गुलाब गुलाब आओर तऽ सबदिन लगै दै छै ठाढ़ि लागि जाइ छै सब रङ्गके होइ छै आब तऽ गुलाबो होइ छै ललका गुलबिआ पिअरका उजरका गुलाब सब रङ्गके गुलाब फूल होइ छनि भगवानके लोक लगबै छनि अड़हुल तऽ अड़हुलोके लागै छै ठाढ़ि ललको अड़हुल आब रहै छनि उजरको अड़हुल पिअरका अड़हुल गमलामे लगबै छै गमलो जिनका होइ छै आओर नहि तऽ धरतिओपर लगबै छै लोक जतेक रहल जमीन निचाँमे तनि बेसी बढ़िआँ होइ छै धरती आओरवला बहुत बड़ा बड़ा गाछ होल खूब फूल खिलै छै आओर गमलावला ओतेक नहि होइ छै ओकरामे तऽ छोटे गाछे ने लगतै ओकरामे अड़हुल आओर नहि लगबै छै गमलामे बढ़िआँ नहि होइ छै अइसे तऽ आब देखै छिए बड़ा बड़ा गमलामे मारि कतना सुन्दर नेबो आओर होइ जाइ छै तऽ नेबोए आओरके गाछ पुदीना लगबै छै हमे पुदीना लगेलिए हन गमलेमे खूब सुन्दर होलै लेकिन धरतीपर तनि विस्तार होइ छै जतेक दूर पानी जहाँ हरदम पानी चलैवला जगहपर लगै देलहो तऽ बहुत होइ जाइ छै वएह वएह बिरधी खूब करै छै सबजी आओर भेलऽ परोर कद्दू आओरवला तऽ ओकरामे तऽ अलान पड़ै छै उपर दै देलकऽ अलान तऽ खूब फैलल छतपर चढ़ै दै छै खूब उपर ओकरापर भी किछु किछु लकड़ी दै देलकै अलान नियर तऽ खूब होइ जाइ छै तऽ ईसब होइ छै अथियावला लत्तिआवला फल्लाँवला सबजी आओरमे आओर फल भी तऽ अङ्गूर आओर फड़ै छै तऽ अलान पड़ै छै लत्तिए फत्ती ईसब होइ छै अपन जे होल से